शेताक जेन्ना पीक येता तेन्ना तें पीक जनावरांनी किंवां पक्षांनी खावूं नाका हेची आमी पूर्ण खात्री करून घेतात किंवां तेची खूब काळजी घेतात कित्याक जेन्ना पीक आयले तेन्ना तें पक्षांनी किंवां जनावरांनी खाल्ले तर त्याचो कांयच फायदो ना म्हणून आमी कितें करतात एक तर त्या भोंवतीन सायडीन शेताक वय करून घेता कुंपण म्हणटात ताका किंवां जो आमचो पप्पा किंवां जाणटो लोक आहा ते रात्रीन सद्दां न्हिदपाक वतात शेतांत आनी जेन्ना जनावर येतात तांका तें दिश्टी पडटा आनी ते मागीर तेंका धावंडयतात अशें करून आमी शेताची राखण जनावरा पसून करतात त्याच प्रमाणे पक्षाची जेन्ना आमी पिकाची राखण करता पक्षा पसून तेन्ना एक तर आमी जाळ जी नॅट म्हणटात ती आमी उंच कवर करून घेतात फुल्ल शेताक जेणे करून ते पक्षी शेताची पिकां पाड करूंक नाका आतां जनावर म्हटले की येता ते डूक्कर म्हशी किंवां बैल म्हणून जेन्ना आमी ती वय करून घेतात ती खूब घट करून घेता आनी तेका बारीक बारीक बुराक सुद्दां दवरना कारण बारीक बुराक दवरलें की रान डूकर इज्जील्या भितर येवपाक शकतात म्हणून हेचो परिपूर्ण आमी खात्री करून घेतात की जनावरां येवूं नाका त्याच प्रमाणे पक्षी सुद्दां येयल्यार ती पिकाची बारीक बारीक पिकाची ती कणसां आसा ती कणसां काडून उडयतात हांगातले थंय करता थंयचे हांगा उडयता ताका लागून फुल्ल कवर करून घेतात नॅट लावून तें कवर केल्लें वता आता जेन्ना जी जनावरां आमच्या शेतांत येता तांकां लुकसाण म्हणल्यार एक एक वेळार कितें जाता जे आमचे शेतकरी आसतात किंवां जे जाण्टें मनीस जे शेताची राखण करतात ते आपले हातीन एखादी बडी कितें मेळटा तें घेवून तेंकां मार मारतात आनी अशें मारलें कारणान तेंच्यानी चलपा जायना किंवां एक एक वेळार ते मरपाक बीन शकतात आनी एकएक वेळार अशें बी जाता की शेतकाऱ्यांक राग येता किंवां जो तो शेतकरी किंवां ते लोक कोण आहा ते रागान नेटार तेंकां मारतात बोंब घालतात किंवां पिस्तोलाची गुळी मारून तांका मारपाचो बी प्रयत्न करतात आनी अशें केल्ल्यान तांका जनावरांकूय बी खूब लूकसाण जाता आनी पक्षांक तर म्हटले की हे आमचे शेतकरी आसा ते पक्षांक धरतात किंवां तांकांय बी मारपाक मारतात आनी एक एकदां ते खूब अशे जखमी बी जातात पक्षी आनी जेणे करून तांका आपलो जीव बी दिवपाक पडटा अशें करून जनावरांची आमी राखण करतात